जय झूलेलाल पेंशन प्राप्त करण लाइ जेके मां पंहिंजे फादर खे ई ॼाणंदी आहियां मां उन्हनि जे बारे में ई ॿुधाईंदसि त उहे वरिष्ठ नागरिक हुजण सां गॾु गॾु पंहिंजे हिकिड़ा पर फैमिली मेम्बर सां गॾजी करे वेही करे सम्झंदा आहिनि त मूंखे प पेंशन जे बारे में पंहिंजे परिवार खे बि सम्झाइणो आहे औरि उन्हनि खे ॿुधाइणो आहे त मूंखे पेंशन कीअं मिलंदी आहे ऐं तव्हांखे अॻिते कीअं प्राप्त थींदी उहे सभु पंहिंजी जानकारी उन्हनि खे बि ॾींदा आहिनि पर अञा बि थोरी नेट जी वजह सां इंटरनेट जी प्र प्रक्रिया में थोरो थोरो सम्झण में अञा बि उन्हनि खे दिक़त ईंदी आहे थोड़ो वरिष्ठ नागरिकनि खे सरकार द्वारा हिननि नई प्रक्रिया खे सम्झाइण जो थोरो कोशिश कनि त ॾाढो सुठो ऐं इहा प्रक्रिया आहे ॾाढी सुठी त हिन करे मां चाहींदस त वही करे उन्हनि खे थोरो सम्झायो वञे नई प्रक्रिया जे बारे में त उन्हनि खे औरि आसानी थींदी जय झूलेलाल